आं गाननि भितोराव निजोम समाव जाखांफैयो गानखौ आलायरननि बिराद मोजां मोनो बे गानखौ रोजाबदों आब' सुलेखाया माने ओरैबायदि मोजां मोनो बे गानखौ खोनाबानो माने बिराद गेस्रेम रावजों खननाय माने मोजां मोननायानो बार खोलो खोलो बाराबाबो बार गुसु बारनायफोर बायदि ओरैबायदि मोजां मोनो गोसोआव गोजोननाय मोनो माने बबेबा दैमु दैयाव थानायफोर बायदि मोजां मोनो बबेबा बिफां सायाव थानाय बायदि गुसु बाराव थानायफोर बादि मोजां मोनो आरो बिराद मोजां मोनो बे गानखौ खोनाबा